आसामनि आइन खान्थिया गोग्लैसोना थानाय ओनसोलफोराव गोबाङैनो मदद खालामो जैरै लिगेल सारभिसफोर लिगेल सारभिस केम्पिंफोर खालामनानै गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिहोयो जेरै गोगलैसोना थानाय ओनसोलफोरा गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो हाया बा जेरै लिगेल लिगेल सारभिस एइद केम्पफोर जेरै डिस्ट्रिक्टफोराव डिस्ट्रिक्ट कर्टफोरनि दि एल एस ए डिस्ट्रिक्ट लिगेल सारभिस अथ'रिटि बेफोरनि हेफाजाबै गामि गामि बा ओनसोलाव थांनानै गोबां बाथ्रा मिथियैफोरखौ आयेनारि बाथ्राफोर मिन्थियैफोरखौ मिन्थिहोयो आरो गोबाङानो आयेननि बेलायाव फावसायना थानायखौ जों नुनो मोनो

आयेनारि खान्थिनि गेजेरजों गोबां सुबुंंखौनो नियाइ नियाइ होनो हानाय जायो